हाँ जी बोलिए मैं डॉक्टर गौरव बोल रहा हूँ डेंटिश्ट

अच्छा अच्छा ठीक है तो हमारा क्ला अपना जो डेंटिस्ट जो दो है शॉप है जो भी है तो वह है टाइम लगता है खुलने में उसको कैसे मतलब उसका टाइमिंग है दो घंटे का दो घंटे का समय रहता उसको खुलने का और एक से तीन बजे तक तो आप उस टाइम पर आ जाइएगा और क्या क्या समस्या हो रही आपके दाँत में हाँ सफाई वग़ैरह भी करवाना है ठीक है वह भी कर देंगे ओह अच्छा ठीक है वह भी हो जाएगा जी जी बिल्कुल लगवा देंगे और चार्ज अपना समथिंग ज़्यादा नहीं रहेगा नॉर्मली अपना बहुत से बहुत पाँच से सात आठ हज़ार रुपये हो जाएगा सफाई का अलग लगेगा लेकिन और बाक़ी जो दाँत वाँत लगवाना है उसका अलग चार्ज रहेगा मतलब कुल मिलाकर दस हज़ार में कम्पलीट हो जाएगा आपका पूरा आप एक से एक से तीन के टाइम पर ही मतलब वह रहता है खुला हुआ तो उस टाइम पर आप आ जाइएगा और और आपको मतलब आपको चोकलेट कम करना पड़ेगा खाने के लिए खाने पर थोड़ा ध्यान दीजिए थोड़ा सा मीठी चीज़ें जो होती हैं सुगर वाली मीठी चीज़ें उससे थोड़ा दूर रहिए आप

अरे यार वही तो आप

ठीक है फिर ठीक है सारी अरे वाह बहुत ख़तरनाक शौक़ लगा आपको मतलब ज़्यादा समझता है बहुत कठिन समझता है ठीक है उसका भी हल कर देंगे हम कोई बात नहीं कोई दिक़्क़त नहीं सब ठीक हो जाएगा आ जाइएगा आप

हाँ जी एक के बाद आ जाइए आप तो एक के बाद आ जाइए ठीक है ओके